गोंयान चडजीं हिंदू बायलां साडयो न्हेंसतात थोडी पांचवारी न्हेंसतात थोडी नव्वारी न्हेंसतात तशे भरपूर तरेच्यो प्रकार आसा हिंदू दादले मनशां काश्टी मारून धोतर न्हेंसतात आनी वालो घेता क्रिस्तांवान बा क्रिस्तांव बायल मनशां आसा पळय तीं व्हिस्तीद घालतान आनी दादले मनीस आसता पळय ते सूट घालतात